जियां कि में सारें पैह्लें दकान गै खोह्ली ते उत्थें मते सारे प्रौडैक्ट रक्खे ते कोई समान लेआंदा ते ओह्दा मिगी कोई जादा जानकारी निं ऐ ही ते लेआंदा किन्ने दा ते देना किन्ने दा दस दी चीज बी दो रपेऽ दी बेची चाहे अट्ठ रपेऽ दी बेची लेकिन ओह्दा बड़ा नुकसान बी होएआ लेकिन इन्नी जानकारी ऐ निं ही लेकिन ओह्दे कशा दा बाद च आस्ता आस्ता थोह्ड़ी जानकारी होई फ्ही थोह्ड़ा पता लग्गेआ लेकिन ओह्दा पैह्लें नकसान बड़ा जादा होएआ मिगी होर बी कोई बी प्रोडैक्ट जेह्ड़ा असें नेईं पता लगदा होऐ पैह्लें ते जियां घाटे पर गै बेचेआ अच्छा दो रपेऽ दी चीज बी इक रपेऽ दी बेची ते उसदा असेंगी बाद च गै पता लग्गेआ कि असें किन्नी बेचनी ही किन्नी नेईं बेचनी ही ते उत्थें फ्ही असेंगी